यदि मैं दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकता तो मैं विदेश में नेपाल जाता साउत अप्रीका जाता इसके अलावा यूरोप के कंट्री जो है वहाँ पर जाता और इसके साथ साथ मैं अंटार्कटिका व अलास्का द्वीप भी घूमना चाहता क्योंकि वहाँ तक अभी तक कोई नहीं जा सका और ये मैं जानना चाहता हूँ साथ ही हिमालय की चोटी को भी फतह करना चाहता हूँ जिस से मैं भी एक इतिहास रच सकूँ और हिमालय की चोटी को कूच कर सकूँ यह मेरा सपना है और इसी लिए मैं यह यात्रा करना चाहता